ہیلو ہاں جی جی بالکل ہمارے یہاں تازی تازی سبزی بِکتی ہے آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو

اچھا اور چاہیے آپ کو اچھا آلو کے تو ہیں ابھی پانچ سو پانچ سو روپے کلو ہاں اور کیا چاہیے تھا آپ کو آلو گاجر ہیں جی پانچ سو کلو ہاں جی ٹماٹر ہیں جی دو سو گوبھی ہے جی نو سو کی ہاں جی ہری مٹر تو آپ کی یہی پڑ جائے گی پانچ سو چھ سو کی ہاں جی ہاں بالکل آج صُبح ہی آئیں ہیں صُبح ہی اُتروائی ہے ہم نے ٹرک میں سے ایسی بات ہے آپ ٹیسٹ کر لینا پہلے خود ہی تو آپ آئیں گے کیا بھجوانی ہے وہیں آپ کے گھر جی ہیں گے جی دلّی کی طرف ہی تو آ کے چیک کر لیجیے آپ آ کے بات کر لینا ٹھیک ہے جی آلو کے تو وہ تھے آٹھ سو ہاں جی ٹھیک ہے جی آ کے بات کر لینا ٹھیک ہے شُکریہ